हां जी मैं तुसेंगी अपने ग्रांऽ दे बारै च सनाई सकनी आं साढे़ ग्रांऽ च केह् केह् फेस्लिटी ऐ साढे़ ग्रांऽ च हर इक सुविधा जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी ऐ उत्थें दे लोक जेह्के न ओह् बड़े अच्छे न साढ़े ग्रांऽ दे ते साढ़ै ग्रांऽ च हर इक फेसलिटी जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी ऐ उत्थै होस्पिटल बी हैन उत्थै जेह्ड़ियां टैमा टैमा सिर गड्डियां बी जन्दियां उत्थै रोड बी हैन साढै़ ग्रांऽ बिच्च पानी दी फेसलिटी रोड दी होस्पिटल दी हर इक फेसलिटी जगहा जगहा जेह्ड़ियां दुकानां इयां ज्यादा बजार बी हैवे दुकानां जेह्कियां जगहा जगहा हैन मतलब हर म्हल्ले कोई इक इक दुकान जेह्ड़ी ऐ ऐ ते होर साढै़ ग्रांऽ दे जेह्के लोक बड़े अच्छे न उत्थें दा खाना पीना जेह्का लोकें दा बड़ा अच्छा ऐ उत्थे दी खेतीबाड़ी फसल जेह्ड़ी ऐ ओह् बी बड़ी अच्छी ऐ साढै ग्रांऽ च जेह्ड़ी ऐ उत्थैं लोक जेह्ड़े सब्जी सुब्जी बी बड़ी लांदे न जियां साढै़ ग्रांऽ बिच्च कनक र्हांदे लोग मक्का लांदे होर धान बी लांदे साढै़ ग्रांऽ च ते ते सब्जियां केईं किस्म दियां सब्जियां साढै़ ग्रांऽ च जेह्ड़ियां होन्दियां होर साढै ग्रांऽ बिच्च बिजली पानी रोड ते हासपीटल हास्पीटल बगैरा सारियां जेह्कियां फेसलिटियां हैन होर साढै़ ग्रांऽ दे लोग जेह्के बड़े अच्छे न होर असेंगी अपना ग्रांऽ जेह्ड़ा उत्थैं दा एनवायरनमेंट उत्थै बड़े सारे बूह्टे न साढ़ै ग्रांऽ बिच्च जगहे् जगहे् होर असेंगी एनवायरनमेंट जेह्का उत्थें दा बड़ा अच्छा लगदा साढै़ ग्रांऽ बिच्च इक बावा बी ऐ उसदा नांऽ ऐ कैर बावा ते उत्थै इक मेला बी होंदा ऐ होर उत्थें बड़े सारे लोग दूरे दूरे दे लोग जेह्के उत्थै बावे दे दर्शन करने औंदे होर बावा जेह्के न इक हनुमान बावा बी हैन साढै़ ग्रांऽ बिच्च ओह् बी उत्थें बी लोक उत्थै भंडारा होंदा लोग उत्थै बी बड़े बड़े दूरै दा लोग औंदे होर असेंगी अपना ग्रांऽ जेह्का बड़ा अच्छा लगदा